नमस्ते मुझे जूता लेना है जूता जैसेकि बच्चों के लेना है दस साल के बच्चे हैं और पाँच साल के हैं अट्ठारह साल के ऐसे ऐसे दो चार लोगों को लेना है अच्छा अच्छा अच्छा है ना आरामदेह जूता है ना अच्छा तो मतलब कितना कितना रेंज में लमसम में पड़ेगा वह जो कि पाँच साल के बच्चों का लेना है अच्छा त हज़ार हज़ार से तो हज़ार से कम मे भी पड़ेगा कि बस हज़ार से स्टार्टिन है

जैसे उससे कम का नहीं नहीं पड़ेगा हाँ वही दो तीन बच्चों को लेना है तो सबको एक ही दाम नहीं रहेगा किसी का मतलब कि कम दाम का रहेगा किसी का ज़्यादा दाम का रहेगा ऐसे ऐसे करके लेंगे हम तो चार सौ में जो मिलेगा वे आरामदेह रहेगा हाँ तो लेडीज त लेडीज जेन्ट्स दोनों का मिल जाएगा

ठीक है तो आपका दुकान कहाँ है अच्छा सोरूम अच्छा कब से जी अब से कब तक लिए खुली रहती है हाँ हाँ

ठीक है मैडम नमस्ते